जदूं में निक्की होंदी ही अदूं में स्कूला स्कूला बी इक ट्रिप जंदे होंदे हे मानसर जाना सरुंईसर जाना कदें कुदै जाना बड़ी जगह् जंदे रेही स्कूला बड्डी होइयै बी जंदे रेह् ते सब तो जादा मैमरेवर ट्रिप मेरी एह् रेह्दी ऐ कालेज दा जेह्ड़ा ट्रिप गेआ हा ओह् मेरा बड़ा मैमरेबल ऐ इ'यां में सरुंईसर गेदी मानसर गेदी पिकनिक ट्रिप जंदे रौंह्दे हे बंडरलैंड जंदे हे जलंधर जंदे हे नकोदर जाना बड़ियां ट्रिपां में गेदा आं इयां कदें अम्बरसर जाना कदें गोल्डन टैंपल जाना मतलब बड़े ट्रिप मीं ना घूमने फिरने दा बड़ा ही जादा शौंक ऐ

कालेज दी तरफों लास्ट स्मिस्टर हा मेरा अदूं में लास्ट स्मिस्टर ट्रिप जा दा हा घरे आह्लें गी मनाया में आखेआ लास्ट में कालेज बड़े गेई ट्रैकिंग बी गेदी में उधमपुर ट्रैकिंग गेई ही क्रमिची गेई गेई ही में सारी जगह् रियासी गेई नौ देवियां गेई शिवखोड़ी गेई बड़ी जगह् गेदी इ'यां में ते उत्थें बी मजा आंदा हा उत्थें बी मजे कीते शैल जादां बनाइयां इन्ने शैल मजे कीते उत्थें बी पर जेह्ड़ी सब तो मैमरेवल ट्रिप ऐ ना मेरी ओह् एह् कालेज दी तरफो हिमाचल गे हे हिमाचल च बड़ियां जगह् गे हे छे सत्त जगहें गे हे हफ्ते दा टूर हा शैल मजे कीते इक इक जादगिरी बनाई इक होटल लेई लेदा हा उत्थें रुके उत्थूं गै सवेरे जाना घूमने गी शाम्मी बापस आई जाना हिमाचल च चमुंडा देवी गे बड़ी पालमपुर गे चमुंडा देवी इन्ना शैल मन्दर ऐ ना माता रानी दा इन्ना शैल पिच्छें तलाऽ स्विमिंग पूल आह्ला लेक्खा उत्थें किस्ती बी जंदी बड़े मजे कीते उत्थें इक दिन मन्दर आरतियां इन्ना मजा आना इन्ना ठंडा मोसम इन्ना केह् बदल इन्ना केह् नजारा जम्मू कोला दा इन्नी ठंड ही इन्ना नजारा इन्ना मजा आया गर्मियें च इन्ना ठंडा मोसम मकलोडगंज गे उत्थें इन्ने शैल बद्दल बक्शी वाटरफाल बड़ी जगह् अस घूमने गी गे इन्ना मजा आया निक्की निक्की जादां बनाइयां बरखा दी फुहार पौनी उत्थें गे बक्शी वाटरफाल गे बुधिस्ट टैंपल दिक्खेआ असें मकलोडगंज बुधिस्ट बुद्धें दा टैंपल हा उत्थें बुधिस्ट रौंह्दे उत्थें इन्नी शैल मार्किट मकलोडगंज मोमोस उत्थें दे इन्ने सोआद केक कप केक बड़े सोआद हे मकलोडगंज

स्टेडियम बनाए दा टिकट कटाई टिकट कटाइयै अस अन्दर गे जित्थें लोग बौंह्दे जित्थें मैच होंदा उत्थें ग्राउंड इन्नी शैल असें ग्राउंड दिक्खी इन्ना मजा आया फोटो शूट कीता उत्थें जियां मैच खेलदे जियां टी वी च दसदे स्हेई इ'यां गै उत्थें स्टेडियम बने दा हा क्रिकेट लोग उत्थें इन्ने बाह्र दे लोग इन्ने आए दे हे टूरिस्ट स्पाट इन्ना ऐ ना हिमाचल आह्ली साईड बड़ी शैल जगह् ऐ कांगड़ा माता गे उत्थें कागड़े रोड़ प्हाड़ प्हाड़ी इलाका इन्ना शैल इलाका ऐ ज्वाला माता उत्थें बी इन्ना शैल प्हाड़ी उत्थें जोत जगदी जवाला माता दे पानी बिच्च उत्थें बी बड़ा मजा नैना देवी हिमाचल मतलब बौह्त स्हेई जगह ऐ घूमने फिरने गी टूरिस्ट स्पाट दिक्खेआ जाए लोग सारे उट्ठियैआए दे होंदे हिमाचल धर्मशाला बगैरा जाने गी इन्ना शैल नैना देवी उत्थें चापर लग्गे दे इत्थें चापरें बिच्च जाना अपनी मर्जी करनी पैदल जात्तरा करनी पैदल जाओ चाप्पर बिच्च जाना ऐ चाप्पर बिच्च जाओ हिमाचल जी जात्तरा सब तो बैस्ट ऐ सब तो मजा उत्थें प्हाड़ें च गै औंदा रौहने दा प्हाड़ें दी मैगी खाना सब कुछ मतलब इन्नी शैल चीजां खाने गी उत्थें मकलोडगंज शापिंग कीती मतलब बुधिस्ट होंदे ते इन्ना शैल समान होंदा ए बन समान होंदा बड़े मजे कीते ते सब तो जादगिरी मेरी ट्रिप ऐ हिमाचल दे जेह्ड़े अस पंज छे जगह् घूमने गी गे उत्थें हफ्ते दा टूर हा इन्ना मजा आया बड़ा शैल आनंद आया